खाधो इंसाननि लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे जंहिं बिना पाण जीउ न सघंदा आहियूं असां सिंधी धंधे वारा आहियूं तंहिंजे करे मंझंदि जो त असांजे मर्दनि जा टिफिन था वञनि पर राति जो असांजो सॼो परिवारु गॾिजी करे खाधो खाईंदा आहियूं सचु थी चवां मंझंदि जे भोॼन खां बि वधीक असां सभिनी खे राति जे खाधे में आनंद ईंदो आहे सॼो परिवारु गॾु वेही करे खाधो खाईंदो आहे सॼे परिवार खे गॾिजी करे खाधो खाइण जो मज़ो ई कुझु और आहे जंहिंमें हर कोई हिकु ॿिए खे खाइण जी सलाह कंदो आहे असांजो परिवार में असां पंज ॼणा आहियूं मां मुंहिंजो घोटु मुंहिंजी ससु ऐं सहुरो ऐं मुंहिंजो हिकु पुटु आहे असां राति जो भोॼन हमेशा गॾिजी करे ई कंदा आहियूं इलाही दफ़ा असां असांजे पुट जो जनमु ॾींहुं बि मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांजी ससु सहुरे जी ऐं असांजी शादी जी वर्षगांठ बि मल्हाईंदा आहियूं जंहिंमे असां असांजे पाड़े वारनि खे न्यौतो ॾींदा आहियूं ऐं असांजे माइटनि मिटनि खे बि न्यौतो ॾींदा आहियूं मुंहिंजा पेका मुंहिंजी ससु जा पेका असांजी पुफियूं मासियूं ऐं भेनर सभनी खे न्यौतो ॾींदा आहियूं ऐं राति जो खाधो गॾिजी करे खाईंदा आहियूं पोइ केक बि कटींदा आहियूं मुंहिंजो घोटु धंधे वारो आहे इलाही दफ़ा वापारियुनि जी बि रोटी हूंदी आहे असांखे बि घणनि जॻहि ते न्यौतो मिलंदो आहे कंहिंजे घर में पूजा हुजे हवन हुजे जनमु ॾींहुं हुजे या शादी हुजे सगाई हुजे जणियां हुजनि कोई बि कार्यक्रम हुजे त असां भी हुते राति जो या ॾींहं जो भोॼन लाइ वेंदा आहियूं सच में मिट माइटनि सां गॾिजी जेको आनंद ईंदो आहे उहो चई नथो सघिजे असां सिंधियुनि जे लाइ चेटीचंडु ऐं चालीहो ॾाढो वॾो त्योहारु थींदो आहे चवंदा आहिनि चेटीचंडु सिंधियुनि जो नओं साल हूंदो आहे असां उन ॾींहुं झूलेलाल मंदर ते वञी करे भोजन परसादु खाईंदा आहियूं ऐं असां उन श्रद्धा सां ॾाढीअ श्रद्धा सां ऐं सिक सां उन भोॼन खे खाईंदा आहियूं